हलो तव्हां र तव्हां रजनी डॉक्टर ॻाल्हाए रहिया आहियो हा मां नीता पई ॻाल्हायां हलो हा मां तव्हांजे डिसपेंंसरी ईंदी आहियां मां तव्हांखे ॾेखारण मां तव्हांजो इन पिछले दफे बि आई हुयमि मूंखे लिंङन में सूर पयो त आई हुयमि तव्हां वटि तव्हांखे हा हा हा हा हा हाल त सुठो कोन्हे एक्चुल में ॾाढो लिंङन में अहिड़ो सूर पियो थिए मथे में सूर ऐं बुखार अंदरि लिंङ पिया तपजन मुहिंजा बिलकुलु हाणे मूंखे हा त मूंखे कोई गोरी ॿुधायो या तव्हां अगरि अची सघो घरु त अचो मां अची न थी सघां मुंहिंजे लिंङन में एॾो सूर आहे मां उथी बि न थी सघां मां अॼु घर जो कमु बि ईअं ई छॾे ॾिनो आहे मां कुझु बि कोन्ह कयो आ्हे मां पलंग ताईं न पई उथी सघां मुंहिजा लिंङ एॾा पिया अकिड़जनि उहो मां छा ॿुधायाव तव्हांखे ॾिसो न हींअर मौसम कहिड़ो लॻो पयो आहे बरिसातु वरी इन उस वरी बरिसातु वरी गरमी त उनमें हाणे मां निकती हुयमि कल्हि हा उहो बराबरि बराबरि आहे पर कल्हि मां निकितमि मुंहिंजो कमु हो बसि मां असां निकिता हुयासि कल्हि ॿाहिरि त हाणे मूंखे त न ख़बर हुई हेॾी तेज बरिसातु पवंदी त मां छातो बि खणी न निकिती हुयमि मां उन में पिसी वई हुयमि घर आयमि मां बि रोटी खाई सुम्ही पई हुयमि सुबुह हा अहिड़ी हालत लॻी पई आहे सुबुह खां वठी मुंहिंजी अहिड़ी हालत लॻी पई आहे मां उथी बि न थी सघां वरी बि ॾिसो हा हा हा हा हा हा ॿुधाए छॾियो डोलो अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे हा पोइ हुनमें आरामु मिली वेंदो

हा हा हा हा हा अच्छा अच्छा मां नास्तो मूंखां वञे ई न थो निवालो ई न थो वञे अंदरि वणे ई न थो कुझु अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे हूं हूं हा हा अच्छा हा बिलकुलु बिलकुलु ईअं ई कंदमि हाली त मां पहिंजो गोरी घुरायां थे मुंहिंजे घोटु खे चवांस ठी वठी अचे पोइ मां हाली गोरी वठी ॾिसां थी मूंखे आराम पइजी वियो त ठीकु आहे मां न ईंदमि ऐं न पियो त पोइ मां अची वेंदीमाव ठीकु हा हा हा हा बिल्कुलु हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल